बिजलीके तारसँ तऽ अगर अपन सतर्कतामे नहि रहब तऽ खतरा तऽ जरूर छै तखन ओहिसब चीजके देखैत सरकार भी अपन विशेष रूपसँ आब देखै छी जे नङ्गा तारमे आब प्लस्टिकके कवर सहित तार आब लगाएल जा रहलै हँ जाहिसँ कि एहि खतरासँ लोकके कनि कम आब डर रहै छै जेना पहिने नङ्गा तार रहै कतहु टुटि जाइत रहै कतहु गिर पड़ैत रहै माल मवेशी आदमी तकके गिरैके डर रहैत रहै लेकिन आब देखै छी जे प्लास्टिक कोटेड तार आब चललै हँ ओहिसँ एहिसब चीजपर कनिटा कम खतराके आब डर रहै छै खास कऽ कऽ जखन वर्षा बरसै छै तड़का गिरै छै ओहिसब समयमे तऽ सावधानी तऽ छेबे करै जे घरसँ नहि निकलू फेर भी आवश्यक जरूरी काज जखन आदमीके पड़ै छै तऽ निकलैए पड़ै छै तऽ ओहिसब समयमे तऽ काफी डर रहै छै तऽ ओहिमे अपन बचाव जरूरी छै कोना जाना चाही देख सुनिकऽ जाउ कनिटा सतर्कसँ चलू ई सब जरूर आवश्यक अपन ई छै राखैके मोनमे जे ठीक ढङ्गसँ चलू देखैत सुनैत चलू

साक्षात मौत छिए आदमीके ओकरालेल बचैके अवश्य प्रयासमे सबके रहना चाही